ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو دوران سفر میں نے لوگوں کے ثقافتی تہذیب کو دیکھا تو جب اس ثقافتی تہذیب کو ہم نے دیکھا تو اس تہذیب سے ہمیں ایک ایسا تاثر ایک ایسا نظریہ ملا کہ ہمارے حواس باختہ ہو گئے اور پھر ہم نے ان نظریات کو اور ان پہلو تہی کو نوٹ کیا کہ کاش لوگ اس ثقافتی تہذیب کو اپنی ایک مؤثر اور منقش انداز کے اندر اگر اپنی زندگی کا لیبل ان کا ایسا ہوتا تو آج ان کی یہ تہذیب اس نوعیت کی نہ ہوتی یہ ثقافتی تہذیب انسان کو ایک اعلیٰ معیار اعلیٰ تعلیم اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار سے روشناس کراتی ہے کہ جس وقت ہم ان چیزوں سے با خبر ہو جائیں اور جس وقت ہم ان حقائق کو اپنی زندگی کا آئیڈل بنانے لگ جائیں تو اس سے واقعی انسان کے اندر مختلف طرح کے پیدا ہوتی ہیں اور مختلف شبہات اور مختلف تحقیقات انسان کو وابستہ ہوتی ہیں پھر ان تحقیقات سے آدمی ایک عظیم مرتبے کو حاصل کرتا ہے یہ تہذیب جس وقت ہم نے لوگوں کے اندر محسوس کی تو ہمیں ایک بڑا صدمہ ہوا پھر ہم نے اس صدمے کو کس طریقے سے کنٹرول کیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ہر طرح کے نظریاتی دنیا اس کے اندر پائی جاتی ہے ہر طرح کے نظریاتی لوگ اور ہر تہذیب اور ہر ثقافت کے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تو کسی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے ہر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ معیار سے بااخلاق کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ محنت سب سے زیادہ چیز ہے محنت جب تک ہوگی تو کام بنے گا